भुगतान के सिलसिले मैं आप को कॉल किया है मिश्रा जी और मेरा पैसा अटक गया है और इसे मंगाने के लिए हम ने बहुत प्रयास किया लेकिन पैसा अभी तक आया नहीं तो आप बैंक में संपर्क कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये प्रॉब्लम पिछले महीने भी ये क्रिएट हुआ था और ये मेरा पैसा फसा था पिछले महीने में तो अगर आप चाहें तो बैंक से बात कर लीजिए या फिर हमें हम से बात कर के उस समस्या का समाधान कर दीजिए अगर हम से बात कर सकते हैं तो कर लीजिए और फिर बैंक से समस्या समाधान कर सकते तो वो कर लीजिए नहीं तो फिर मुझे कुछ ऐसा आईडिया बताइए या फिर मैं कुछ ऐसा आप मुझे कुछ ऐसा दीजिए या फिर मैं बैंक से बात कर लूँ कि मेरा पैसा आ जाए क्योंकि मुझे बहुत नीड है और बहुत ज़रूरत है और मुझे पैसे की बहुत सख़्त ज़रूरत है पैसे की तो सब को ज़रूरत होती है बट मुझे मुझे भी ज़रूरत है तो आप बात कर के बैंक से और मैंने गेटवे को संपर्क किया था वहाँ से भी कुछ ऐसा नहीं हुआ तो आप एक बार बात कर के मुझे पैसा मुझे दिलवा दीजिए अगर हो सके तो मुझे लगता है कि कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा लेकिन कोशिश तो करना पड़ेगा क्योंकि पिछले महीने ये प्रॉब्लम आई थी हो सकता है कि आने वाले महीने में अगले महीने में भी ये प्रॉब्लम खड़ी हो तो पैसे की दिक्कतें तो सब को होती है काम तो हम लोग कर रहे हैं बट पैसे के पैसों की नीड सब को है तो पैसा फस जाएगा तो बताइए कैसे हम लोग काम करेंगे थोड़ा सा कोशिश करना है कोशिश करने के बाद तो पैसा मिल मिल ही जाएगा हमें लगता है कि और लेकिन दिलवाई है पैसा किसी रूप से कुछ भी कर के बातचीत कर के या फिर हमें उस समस्या के निवारण करिए मेरे मुझे लगता हो जाएगा निवारण